दिक्खो जनाब गल्ल ऐ के पैह्ली डेट मिकी पता ऐ त्रै अप्रैल दो ज्हार बाई दुई डेट ऐ दुई डेट ऐ जेह्की चार मई दो ज्हार बाई इक इक होर याद ऐ मिकी पंज सेप्टैंबर दो ज्हार बाई चौथी डेट मिकी याद ऐ दस दिसंबर दो ज्हार बाई पञ्जमी डेट मिकी याद ऐ अट्ठ अप्रैल दो ज्हार त्रेई